औ मा खबरमोन दामफ्राथ' बिदिनो आलु आलुफ्रा बिदिनो थ्रिस फसिस गोरलै दं बोराय दं नों माखौ लांनो ओमफ्राय बिदिनो थमेथ'फ्राबो थ्रिस सरलिस फानो बिदिनो बाजार नायै बाजार आरो जायगायावनो बावनो गोसा बावनो खम ओमफ्राय ओरै मैगं गोथांफोर मुलाफोर दं केजि हिसाब केजि हिसाब लानो ना मुथा लानो मुलाफ्राबो औ कफि कफि दा लाफायाथ' दाम गोसाथ'खाय दा एसे खम जायो आरो बोरैबा मोनसननोबो हागौ दुन्दियाफ्रा ओंखारो ओंखारनायालाय मेरला दुन्दियाथ' मेरला जाबाय दा औ सालानिसो न'नि लकेलथ' गैथ'आ एसे खम बिदिनो साफा सानै फानो आरो ओमफ्राय नों लांफैगोन ए औ औ औ औ एसे टाइम बारबा खम मोनो एसे थाइमफ्रा बे बाजार जाफुनायफ्राव दामआ एसे बारा जायो आरो औ दे बिदिबा